हाँ हमसभ तऽ हल्का इस्कूलमे सिखलहुँ रहऽ किआकि इस्कूलमे मतलब ड्रॉइंगके लिए रूम रहै अलग आओर ओकर क्लास अलगसँ होइत रहै आओर मास्टर सरजी रहै ओकर अलग तऽ हमरा सभके धीरे हल्का हल्का सर सिखेलकै रहऽ जेना पक्षी केना बनैल जाइ छै अओर मतलब कुनो भी कमल फूल ईसभ मतलब बहुत चीज एहन छै जे बनैल जाइ बनेनाइ सिखेलकै रहऽ ओ धीरे धीरे सिखलियै बहुत अच्छा लागलै सिखैयओमे मगर वएह छै जे मतलब जे मतलब आगू फेर हल्का हल्का आओर आगू क्लास तऽ नहि कए सकलियै एकर मगर वएह छोटा इस्कूलमे क्लास करलियै रहऽ ओकर आओर बहुत बढ़िआँ ओहो लागल क्लास आओर इएहसँ नऽ तऽ धीरे धीरे आगू आब अपनेसँ खुदसँ बनाबैत बनाबैत अभी ओकर बढ़िआँ लागै छै किआकि जे बच्चामे हल्का सिखलरियै तऽ ओ आगू अपनोसँ ओतबाटा कऽ भै गेल छियै जे अपनासँ हल्का हल्का कय सकै छियै काम तऽ वएहसँ धीरे धीरे बढ़ि रहल छै काम आओर यही सभसँ न मतलब जे कनिटा मतलब अच्छा लागै छै जे फ्री टाइममे अपन नहि किछु तऽ अपन ड्रॉइंगके कऽ अपन बनै कऽ किछु क्लासके मऽ जे सिखने रहियै ओसभ अपन उपयोग कय सकै छी